मां हिकु गृहिणी आहियां मूंखे ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे जेतिरो वक़्तु मिलंदो आहे त मूंखे लॻंदो आहे की मां गाना ॻायां पर मुंहिंजे घर में सभु जवाबदारियूं मुंहिंजे ग मुंहिंजे मथां आहिनि मूंखे हीअं लॻंदो आहे की मां सभु पहिरियों घर जूं जवाबदारियूं पूरियूं कयां पोइ पाण खे जेतिरो टाइम बचे थो उहा मां पंहिंजे शौक़ लाइ जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॻायण उहो मां पूरो कयां मां जेतरी वक़्तु फ़ुर्सत में वेठी हूंदी आहियां उन वक़्तु में लता मंगेशकर जा गाना जाम ध्यान सांं ॿुधंदी आहियां उन में मूंखे ॾाढो आनंद मिलंदो आहे ऐं मुंहिंजे मन खे हिकु शांति मिलंदी आहे ऐं जेके मुंहिंजा ख़्यालु हेॾे होॾे भटकंदा रहंदा आहिनि उहे पिण मुंहिंजा दूर थी वेंदा आहिनि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे की मां जेतिरो थी सघे की मां झूना गाना ऐं लता मंगेशकर जा गाना ॿुधां ऐं मां हर हिकु पूरी कोशिश कंदी आहियां की मुंहिंजो घर जो कम बि कुझ बि मुंहिंजे सिंगिंग जे ॻाइण जे करे मुंहिंजो न रुकजे